सीतामढ़ीमे बहुत एहन कृषि उत्पादक खेती छै जैसेकि गन्ना गन्ना आओर ईख गन्ना चाहे जैसे की मकई छै धान छै एकर समय समय पर खेतमे पानि पटाबैके होयत छै बहुत एहन मतलब पशुके बैल छै हुनका जोतैके होयत छै ताकि ओहिमे हाल बनल रहै आओर अच्छा से खेती खेत होइ आओर अच्छा से फसल उगे ताकि अपना किसान अपना पालन पोषण कऽ सकैत छथिन आओर कही भी यहाँ सीतामढ़ीमे रीगा मिल छलै हँ जेकि अभी तऽ बन्द हो गेल छै लेकिन अभी बहुत एहन दूध फ़ैक्ट्रिक छै जो खुलि गेल छै आओर ओहिमे वहाँ दूध मिलैत छै आओर किसान सब यहाँके बहुत अच्छा से बहुत एहन प्रकारके खेती करैत छथिन जाहिमे जैसे हुनका काम चलि जाइत छै जेकि बहुत अच्छा से उगैत छै सीतामढ़ीमे जैसे कि यहाँ पे जादातर गन्ना उगैत छै यहाँके मिट्टीमे गन्नाके उपजाउ जादा छै आओर मकै छै जैसेकि धान छै धान अभी हो धान अभीके मौसममे धान होयत छथिन लेकिन कही कही पानिके कम पानिके कम कम पानिके मतलब कम छै वहाँ पे हइ एहिके चलते कही कही धान भी खराब हो रहल छै एहि बारिश से यहाँ पे नहि आबैत छै ओतना बारिश लगके नहि आबैत छै इहेके कारण पानि नहि जमि पाबि रहल छै लेकिन जे जेकरा पैसा छै ओ मतलब अपन खेती बाड़ी कऽ रहल छथिन ताकि खेतमे अच्छा से फसल उगाउ आओर अपन जीवन चलाउ